मां क्रिकेट जो ॾाढो शौंक़ीनु आहियां मां नंढपिण खां ई क्रिकेट खेॾण जो ॾाढो शौंक़ु रखंदो आहियां मूंखे क्रिकेट खेॾण में ॾाढो मजो ईंदो आहे मां लॻभॻि वीहे साले ताईं क्रिकेट खूब खेॾो उनखां पोइ वरी ॾह ॿारहं साल ताईं पंद्रहं साल ताईं गैप थी वियो वरी असां क्रिकेट जिते खेॾण शुरू कयोसीं लखनऊ में असां पिकनिक स्पॉट खेॾण वेंदा हुआसीं क्रिकेट हुते असां सुबुह जो पंजे बजे पुॼी वेंदा हुआसीं साढी पंजे उनखां पोइ कम से कम ॾहे बजे ताईं हुते खेॾंदा हुआसीं ट्वेंटी ट्वेंटी बि खेॾदा हुआसीं ॾहे ॾहे ओवर जो बि खेॾंदा हुआसीं ऐं मूंखे फ़ील्डिंग करण में बैटिंग करण में सभिनि शयुनि में ॾाढो मजो ईंदो हुयो ऐं ख़ासि करे मूंहिंजी फ़ील्डिंग ॾाढी बढ़िया हूंदी हुई मुहिंजा दोस्त चवंदा हुया की तुंहिंजी फ़ील्डिंग त हिकदमि जोंटी रोड्स वांगे आहे ऐं मूंखे बि मजो ईंदो हुयो खेॾण में ऐं हाणे थोरो एॾे वरी घटि थियो आहे लेकिन अञा बि नाइट वारो जेको अॼकल्ह हले थो उनमें खेॾण वेंदा आहियूं और हे शौंक़ु बसि ईअं हलदो रहे बसि इच्छा इहेई रहंदी आहे